आङो बेराम गैयै जानो थाखाय लाखिनायनि थाखाय बेराम गैयैफोर गोबां खामानिफोर मावो जेरै गोबांथ' नङा गाव थानो आन्था गाव बेराम गैयै खालामनो आन्था आङो बिदिनो फुंआवहाय थाब सिखारनानै बिदिनो गांसो गोर्लैफोराव थाबायहैयो जाहाथे आंनि मेगनफ्रा मोजांयैनो मोजाङै जोबजासिम फिउचारसिम मोजाङै मेगना नुलाङो बेनि थाखायनो आङो गांसोआव गाबानो बिदिनो मेगना नुगोन बेथ' नङा गोदो गोदायनि फोथायनाय बिदियाव गायोबा मेगना मोजां जायो होन्नानै बुङो दक्टरफ्राबो बुङो ग्रासनिफ्राय माखासे भिटामिन मोनो बेयो जोंखौ हेल्प खालामो मेगन नुनाय आरियाव आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मस्त इम्पर्तेन्ता जाहैबाय एलक'हल बाहायनाय आङो माब्लाबाबो एलक'हल बाहाया गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जौ आरिफोरखौ लोङा बेफोरखौ आङो खामानि मावनाया बिदिनो फिसा फिसौ फुंआव थाब सिखारनोसै बिदिनो गांसो एरियाव थाबायनोसै बिमाफोरजों खामानि मदद होफायो थोरसि सुनाय जि सुनाय बेफोरबायदियावबो बर' बेफोरबायदियावबो हिनजावफोरना बर' हिनजावफोरना माने मा होनोमोनलाय इसे हेल्प जायो आरो अनला देनाय मायरं देनाय बायदिसिना आरियावबो बेफोरावबो एक्सारसायजफोर बादि जायो बेफोरावबो बेराम गैयिफोर गावनि मोदोमनि गासिबो जायखिनि बेराम दङ बेफोरखौ होखारनो हायो आङो बिदिनो बिमाजों जि सुनाय मा ओंखाम ओंख्रि संफानायावबो हेल्प खालामो बेफोरबो इसे यगाफोर खालामनाय बायदि जायो आरो आङो बेफोरबायदिनो फिसा फिसा खामानिफोरखौ मावो आरो आङो बेलासियावबो खारो सम सम जाहाथे आंनि खारनानै गोलोमदै गनानै गोलोमदै बेफोरजों आंनि बेरामफोरा इसे जानगारलाङो आरो आं बारा बेदरखौ जाया जाहाथे बेदरफोरजोंबो इसे देहाया गाज्रि जायो फेत्सफोरा बारायो मेजेमफोरा बारायो जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंआनो मेजेम बारायनानै सोरबा अपारेशन जायो बेफोरबायदि आरो आं गयबो जाया आंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय गयफोर जायोबाबो अनथाय बेबायदि बायदिसिना जायो होनो बेखायनो आं बेफोरखौबो जाया ओंखायनो आं बेफोरबायदि खारनाय गांसोआव थाबायनाय बेफोरबायदि खामानि फिसा फिसाफोरखौ आङो मावनाय जायो आरो आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोनथों